تیراکی بہت اچھی چیج ہوتی ہے تیرنے کے لیے جب جاتا ہے آدمی تو سوچتا ہے کہ تیروں کتنا مجا آتا ہے نہیں آتا ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اور یہاں سے دوری تک بھی جاتا ہے پھر ادھر سے لوٹ کو بھی آتے ہیں تیر کوو تیرنے کے لیے اور کتنا آدمی جو نئے ہوتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تیرنے کے لیے پانی میں ندی میں اور پانی تو اتنا ہے جو ابھی سیلاب بھی آیا ہوا ہے پانی میں کتنا سامان وامان بھی بچانے کے لیے جاتے ہیں گھر جو پانی میں بہتر ہوا رہتا ہے ان کے لیے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہاں پانی میں تیر کو ادھر سے ادھر بچوں کو بھی نکالنا پڑتا ہے بچوں بچوں کو بھی نکال کو لانا پڑتا ہے تیر تیرنے سے اور تیرنے میں بھی کتنی پریشانی بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کچھ اور جو نیا آدمی رہتا ہے جن کو تیرنا نہیں آتا ہے وہ ڈب بھی جاتا ہے ڈوب بھی جاتا ہے ان کے لیے بھی ناؤ واؤ کا ووستھا ہونا چاہیے ان کے لیے بھی سرکار کچھ نہ کچھ پوکھر میں پوکھر میں جاتا ہے جو آدمی چھوٹا موٹا پوکھر میں جاتا ہے وہ جو تیرنے کے لیے سیکھتا ہے ان کے لیے بھی ناؤ کا ضرورت پڑتا ہے ان کے لیے نئے نئے آدمی سب جو جاتے ہیں ان کے لیے سیکھتے ہیں اس کو بھی کتنا مجہ آتا ہے وہی سوچتا ہے اور بڑا آدمی بھی جو تیرتے ہیں ان کے لیے بھی مجہ آتا ہے اور ہم جاتے ہیں ہمارے کو تیرنا آتا ہے تو تیرتے رہتے ہیں تیرتے رہتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ آگے آگے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں تیرنے کے لیے پانی پانی میں کیسے تیرا جاتا ہے نہیں جاتا ہے اس کے لیے جی آگے پھر اور اور پوکھر میں جو سکھاتے ہیں بچے اچوں کو بھی ان کے تیرنے کا یہی ہوتا ہے ان کیا ان کے لیے آگے کیا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے اور سیکھنا پڑتا ہے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اور جو سامان ومان بہ جاتا ہے ان کو بھی نکال کو لانا پڑتا ہے